हॅलो कोण म्हणटा आं कशाय कशें म्हणजे चड वेगान हां पूण हय तो हय पूण हांवेन चड वेगान चलोवकूंच ना साठ म्हणून थंय राडाराचेर आयलां चाळीस म्हणून थंय मारिल्लें फाटी चाळिसा भितर आसा चाळिसा वयर वचुकूंच ना

स्पीड गती खंयचे कडेन घडलां हें केन्ना केन्ना तुमचे कडेन गवाय आसा पूण यंत्रणाचेर तुमी कितें काडला माक ना माक ना तुमचे कडेन माक ना इन्टरसॅप्टर बी तशें कितें गप्लरण

पूण जाले तरी ती चळिसा वयर वच्चीच ना हांवें स्पीड गवर्नर बसयिल्लो आसा चाळिसा वयर धांवत ना ती गाडी कायदो जर मोडला जाल्यार दंड भरुंकूच जाय ड दाव्यातल्यान बी साय्ड कितें मारल्या हॅलमेट घाल्लें हॅल्मेट घाल्लें

हय हय खंयचे कचेरेन खंयचे कडेन येवपाचें दंड भरूंक खंय तें पणजे आझाद मैदाना कडेन कांय अल्तिनार आझाद मैदाना फाटल्यान आं आं हय कितलो दंड कितलो दंड कितलो दंड हां पांचशीं रुपया आं शंबराचो पांचशीं केलो आं आं बरें आसा बरें आसा येता बरें बरें बरें बरें